फालांगि फालांगि खालामनोब्लाथ' आंनिया मथे जोंनो रांनि दरकार जायो माने गुदि रांनि दरकार आरो जायहा गुदि रां गैया बेयो फालांगि खालामनायाव माने माखासे प्रब्लेम जायो आरोखि उसुबिदा फैयो कारन जिकुनु जोङो फालांगि होनोबा माब्लाबा बेसाद जोङो दिहुन्थारनांगोन बायनानै लायनांगोन नङाबा नोङो बेखौ आबाद मावनानै दिहुन्नांगोन बेबायदिखौ जोङो बायनानै लायनो होनोब्ला बेयावहाय जोङो गुदि राङा जोंनो नांथारगोन बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो गोदान गोदान जोंनाव माखासे फालांगि दङ जेनेबा जोङो न'आव जिरायनानै माखासे खालामनो हानाय फालांगि बाजाराव थांनानै खालामनो हानाय फालांगि बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोंनाव आजिखालि माबा दङ आरोखि फालांगि दङ आरो दा बे फालांगिखौ खालामनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा मोनसे तार्गेतखौ थानांगोन जायगाखौ सायख'नांगोन बबे बिजनेसखौ मावगोन बबे फालांगिखौ मावगोन जोङो बेखौ सायख'ना लाग्रोनांगोन जेखौ सौग्रावो बेखौ मावलाबाय थाबा जानाय नङा जोंहा माने फालांगि होनोबा जोंनि रांखावरि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव जाथे जोङो जौगाजाना जौगासार जानो हायो न'खर संसार सालायनायाव जोङो जाथे बारायलांनो हायो बा जोङो गुबुनफोरबायदि धन दौलदनि गेजेराव गारि घरा लानानै जों जाथे थांनानै थानो हायो बेफोरबायदि थार्गेतखौ जों लाहरखानानैसो जों फालांगिखौ खालामनांगोन माखासे फालांगिफोर दङ जेनेबा जोङो माने बहुद खस्थ' खालामनांगौ एबा सानदुं अखा ओंखारनानै जोङो खस्थ' खालामनो गोनां जायो बेयो जाहैबाय गुदि माने रां गुदि राङा रांखावरिया बा गुदि राङा जेनेबा जोंहा खमबा जों बायद्ध' जाहैगोन गिबियावनो जों जुदि गैथाराब्ला जों बिदि खालामनांगोन आरो जोङो दानि जुगाव सरखारि बिथिंनिफ्राय गोबां जोंनो लन होनानै जोंखौ बि फालांगि खालामनो थुलुंगा होनायखौ जों नुनो मोनो किन्तु मार्केतनि अभाबाव गोबाङानो लन लानानै सरकारि लन लानानै सरकारनि लनखौ सुख'नो हायाबालानो गाव माने माखासे समाव सुइसाइद जानो गोनां जादों दा गतिके जोङो बेफोरखौबो जोङो सिन्था खालामनांगोन जे बिजनेस खालामनोबा फालांगि खालामनोबा जोङो बबे बिजनेसा गोरलै बा बबेया लास्तिं होबाय थायो बबेया माने सोलिबाय थागोन बेबायदि मोनसे बिजनेसखौसो जों खालामनांगोन फालांगिखौ खालामनांगोन जों नुहुरदों माखासे फालांगिफोर दङ गोबां लाबनि मुलाम्फा गोनां माने फालांगि दं किन्तु बोसोरनै बोसोरथामनि उनावनो बेफोर फालांगिफोरा माने गैया जालाङो गैया जालांनानै गुबुन माने दाहारजों बोहैलांनाय बायदि जायो आरोखि गुबुन फारसे लामाजों थांफिनो उनावहाय बे थांनानै आन्दायहैनांगौ गोनां जायो दा गतिके जोङो फालांगि होनोब्ला जोंनि जिउआव सोलिबाय थानाय गोबावै बिजनेसखौ खालामोब्ला जोङो इभारलास्तिं माने जे जुगे जुगे सोलिबाय थायो बेफोरखौ जोङो सोलिनांगोन ओमफ्राय जोङो नायनांगोन जे बिजनेसाव जोङो माबे बिजनेसखौ खालामबा बबे फालांगिखौ खालामोबा जोङो मुलाम्फा गोबां मुलाम्फा मोन्नो हागोन बा जोंहा बे बबे बिजनेसखौ खालामबा जों सन्मान मोननो हागोन सामाजिक भाबैबो जों नायनांगोन जिखुनु खामानिखौ जों फालांगि होन्नानै मावबानो जानाय नङा लाब थानाय जाबानो जानाय नङा बाहाय सामाजिकजोंबो जोंहा मोनसे गोरोबनाय माबा जानांगोन जाय खामानिखौ समाजा गाज्रि मोनो बे फालांगिखौ जुदि नों खालामोब्ला बेखौ समाजा नोंखौ रेसपन्स होनाय नङा बा नोंखौ सन्मान होनाय नङा बे गतिके जोङो समाजा बबे फालांगिखौ खालामबा जोंखौ सन्मान होगोन आदर खालामगोन उनावहाय जोङो माबा मोनसे गभमेन्त सायदनिफ्राय बा साम सामाजाकि सायदनिफ्राय एवारनेसफोर जे मोनफिन्नो हानाय बेफोरबायदि सिस्तेमखौबो जोङो फालांगिनि गेजेरजों मोननो हायो फालांगिया जाहैबाय जोङो सरासनस्रा सोदोबाव बायस'नानै फानफिन्नाय माबा मोनसे दिहुन्नानै फान्नाय बेफोरखौनो जों गोरलैयै बुजियो किन्तु बे बेफोरनि अनगायैबो फालांगिया गोबां रोखोमनि थानो हायो आरो बायस'नानै फानफिन्नायाल' माबा मोनसे मुवा फान्नायाल' फालांगि नङा जेनेबा नोङो हमना लादो नोंहा जुदि माबा रां रांनि माबा दङब्ला नोङो गुदि राङा नोंहा जुदि बुरजा दङब्ला जोङो दिनै बे मा मुवाखौ बायबाय दिनैनो फान्नांगौनि खोथा गैया हयथ' बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव फानबाबो फानजानाय बेबायदिनि मोनसे माबाबो दङ लाइनबो दं जेनेबा नोङो हमना लादो से से लाखनि मोनसे नोङो हाखौ बायनानै दोनबाय देग्लाय बोसोराव हाखौ बायनानै पास बोसोरनि उनाव नों हयत' फानहैफिनोबा बे से लाख रांनि हानि दामा दस लाख जाहैनोबो हागौ दा बेबो मोनसे बिजनेस दा गतिके जोङो बेफोर जिनिसखौ बबेया माने जोंजों माने माने जोंखौ रांखावरि बिथिङाव जौगानो हानाय हाबाफारियाव मदद होनो हायो जों बेखौ जों सिन्था खालामनानै माबा फालांगिखौ खालामनाया मोजां आं बेखौ सानो आरोखि दा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा माखासे इन्दासत्रिस सिमेन्त इन्दासत्रि जेनेबा फिसा फिसा इन्दासत्रि जेनेबा सकलेट कम्पानि नङाबाबो केन्देल कम्पानि आजिकालि माने लाइ थालिर लाइ गय बिलाइनि माबा थोरसि बानायनाय बेबायदिनो गोबां माबा रोखोमनि फिसा फिसा इन्दासत्रिफोर खुलि खुलिनो हायो आरो दा बेफोर माने पार्मानेन्त जेनोखि माबा जों बेखौ लानांगोन खालि जोंनि गामि एरियायाव मा जोङो बि फालांगिखौ मा सानो खालि माबा मोनसे मैगं बा माबा मोने जिनिसखौ बायबाय फानबाय बेखौनो जों फालांगि सानो किन्तु बे आसलथे बे नङा फालांगि होनोबा जों बेखौ बुजिया जोंनाव मोनसे स्थकिस्त खालामनो हानाय जानांगोन जेरै जोङो हमना लादो नों दालि माइरं दालि माइरंखौ नोङो नोंनि न'आव खाथि खालायाव बायनानै जोङो अखानायै फानफिन्नानै जोङो जथेस्त' लाब मोन्नो हानाय नङा जों बेखौ मा दालि माइरंजोंजे फान्नांगौ बा माइरं फान्नांगौबा जों माइखौ बायनांगोन माइखौ बायनानै माइरं दिहुन्नानै जों बेखौ फान्नांगोन बेफोरबायदिनो स्थकिस्त खालामनो हानाय बा गुबुनाव जोङो दैथायहरनो हानायसिम केपासिति खालामनो हायोबा जों बेफोरजों लां माबानो हायो गोबां रोखोम दा बेबायदिनो जोङो फालांगिखौ जोङो मोजाङै सिन्था खालामनानै जे जिनिसा जोंखौ लास्तिं जोंखौ थांनानै थानायाव मदद होयो बेबायदि जों खालामनांगौ आरो फालांगिखौ जोङो मोजां सिन्ता धारा खालामनानैसो खालामनाया मोजां होन्नानै आं सानो